पंद्रहं फरवरी ॿ हज़ार ॾह ॿ जनवरी उणिवीह सौ इकयानवे यारहं अक्टूबर उणिवीह सौ इकयासी पंजवीह जून ॿ हज़ार सौरहां ॿारह नवम्बर ॿ हज़ार टेवीह